म्हाका बूक सिरियल बूक हें न्ही आवडटा वाचपाक म्हणजे एक सिरियल वाचले न्हू तेजो पाट दुसरो किदें म्हणजे इंट्रस्ट येता न्ही स्टोरी किदें आसतली भितन ते फुडें तेंचे कितें जातले हे कळपा खातीर म्हाका तें दुसरो तिसरो चवथो तशें सिरियली न्ही बूक सगळे वाचपाक आवडटा सो एक हे बूक हांव दोन किंवां तिनदां सुद्दां वाचूं शकता किद्या ते इंट्रस्टेड आसा स्टोरी न्ही ते फुडें फुडें स्टोरी कितें जातली तेची फुडें स्टोरी कितें जातलें तेज्या फुडें सिरियली कशें आमी टिवीचेर पळयता न्ही तशें बूक सुद्दां सिरियलीनी वाचपाक म्हाका खूब आवडटा